جی سلام علیکم ورحمۃ اللہ میں سرفراز بول رہا ہوں کیا میری بات شاہد سے ہو رہی جی جی میں بول رہا ہوں یہاں جلال گڑھ شہر سے اور مجھے پھول کی دکان ہے مجھے چار پانچ قسم کے پھول لینی ہے اور میں نے بہت ساری جگہوں سے معلومات حاصل کی تو بات بہت سارے کچھ نے کچھ بتائی لیکن ایک معتبر شخص نے مجھے یہ آپ کے بارے میں بتایا کہ ان کی ہول سیل دکان ہے اور اور وہ بہت اچھے مناسب قیمت میں پھول دیتے ہیں اس لیے مجھے پانچ چار پانچ قسم کے پھول لینی ہے کالا گلاب سرخ گلاب اور چنبیلی رات رانی یہ سب پھولیں ہیں اور سمجھیے دس دس بیس کلو کی کے تقریباً مجھے لینا ہے یہ سب پھول بتائیں آپ کہ جو ہے کیا قیمت ہے کس طرح آپ دیتے ہیں بتائیے آپ اور کیا کہتے ہیں کہ بھیجنے کے بھیجنے کا جو خرچ ہوگا یہ کیسا ہوگا کیا ہوگا یہ ساری چیزیں آپ بتائیں اور پھول ہاں بولیے آپ کیسے ہیں

ہاں

چلیے ٹھیک ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں یہ جو قیمت بتا دیں جیسے چنبیلی وغیرہ ہے کچھ پھول کی جو قیمت ہو وہ آپ بتا دیں اس اس حساب سے ہم یہ کریں گے اچھا اچھا اچھا چلیے اتنے میں اگر ہم تو بہت زیادہ لیں گے زیادہ لینے کی صورت میں کیا آپ کہ مناسب قیمت کچھ کم وم کر دیں تو بہتر رہے گا زیادہ لینے کی صورت میں اچھا اور وہ کیا اچھا اچھا ایک ایک بات یہ سنیں کیا ہاں یہ کہہ رہا تھا میں کہ جو میں پھول لوں گا تو وہ اس اس پھول کو آپ ہمارے یہاں تک ہماری دکان تک آپ خود پہنچائیں گے یا مجھے خود پہنچنا پڑے گا لینے کے لیے

اچھا اچھا اس کے لیے دیکھیے راستے میں کوئی پریشانی تو نہ ہو مجھے میرے سامان پہنچنے میں کیونکہ مجھے بہت ضروری اور جلدی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر انشاء اللہ پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے بعد میں پھر رکھتے ہیں ابھی خدا حافظ ٹھیک ہے السّلام علیکم وعلیکم السّلام